शहरके तुलना हमरा सबके गाँव घरके इसकुलमे एहन सँ नहि छै आओर शहरमे तऽ बढ़िआँ लोकके शिक्षक भेटै छै आओर बढ़िआँ विद्यालय सब छै आओर बढ़िआँ टीचर सब छै आओर अइ इसकुलमे गाँव घरमे सरकारी आओर प्राइवेट इसकुल छैहो तऽ जब टीचरे सब टाइमसँ नहि अबै छथिन हुनको जहन ओतेक शिक्षाके ज्ञान नहि छनि तऽ ओ बच्चा सबके की देथिन जे शिक्षक बच्चा सबके ई नहि सीखबै छथिन जे अपनासँ बड़ाके केना बाजल जाइ छै केना इज्जत कयल जाइ छै कोन तरहसँ पढ़ाइ लिखाइ कयल जाइ छै जे शिक्षक लोक इसकुलमे बच्चाके अहि लेल डालै छै जे बच्चाके संस्कार बदलै मगर अइ बिहारके अन्दरमे बच्चा सबके संस्कार नहि बदलि रहल अइ आओर गाँव घरके इसकुल कतबौ बाहरके इसकुल सरकारियो छै तऽ ओइ इसकुलके बाहरके इसकुल नीक कहाइ छै आओर गाँव घरमे कतबो प्राइवेटे इसकुल छै तऽ ओ बाहरके तुलना नहि कऽ पबै छै बाहर आओर गाँवमे बस अतबे अन्तर छै लोक जे बाहरसँ पढ़िके अबै छै ओ गाँव घरके इसकुलके हँसि दै छै जे ई बिहारके इसकुल हम बाहरके पढ़ल छी बिहारके इसकुलमे लोक मैट्रिको केने रहै छै चाहे लोक बी ए ओ केने रहै छै मगर बाहरके पढ़ाइमे तुलना नहि कऽ पबै छै बाहरके पढ़ाइ एतेक महत्व भऽ गेलै हँ आओर बिहारके अन्दरमे ई एकटा छै जे शिक्षक सब नीक नहि छै ओतेक ने बच्चा सबपर ओते ध्यान नहि दै छै जे बच्चाके जहाँ मोन भेल इसकुलसँ ओतऽ बच्चा चलि गेल जहाँ मोन भेल तहाँ बच्चा बतिया रहल अइ खेल रहल अइ कूदि रहल अइ शिक्षक अपनेमे बाते कऽ रहल अइ अपनेमे लागल अइ बच्चा पर कोनो गार्डन नै कोनो अथी नै बस अतबे बाहरमे आओर शहरमे गाँवमे आओर शहरमे अतबे अन्तर अइ शहरके इसकुलमे बच्चाके शिक्षक नीक देल जाइ छै आओर पढ़ाइ लिखाइ पहिरन ओढ़न सब नीक भेटै छै आओर गाँव घरमे नहि भेटै छै